देखु हम सभ खेती जे करै छी खेती करै छियै तऽ कभी रौदे पड़ि जाइ छै कभी बाढ़े आ जाइ छै बिना मौसमके बारिश हो जाइ छै कभी जैसे उ बारिश हो जाइ छै कभी आब देखू मौसम सभ रङ्गके मौसम अबै छै आओर जितना उपजैले रहै छी कभी काल अच्छा फसल होइ छै आओर जितना उपजैले रहै छी कि होइ छै कि सभ दहि जाइ छै सभ दहि जाइ छै कभी काल रौदिके वजहसँ सभ जरि जाइ छै सभ रङ्गके होइ छै इतना पानि जगह जगह पर पानिके वजहसँ सभ खेती दहि जाइ छै धान गेंहुँ जादातर धान एक महिनामे धान सभ पानि अबै छै दाहर अबै छै सभ दहि जाइ छै आब एहि लेल कि हइ कि हम सभ सरकारपर आशा लगबै छी कि आब सभ दहि जाइ छै सभ मेहनत बेकार चलि जाइ छै तब सोचै छी आब सरकारे कुछ उपाय करते हमरा सभके सरकारके भरोसे जियै छी कि सरकार कोइ उपाय करै आओर नहि करतै तऽ केना हेतै एहि लेल सरकारके कोइ उपाय करैके चाही आओर हमरा सभके हल निकालैके चाही किएक कि हम सभ मेहनत करबै आओर कभी भी मौसमके वजहसँ आब देखु जगह जगह कितना अभी बारिश हइ आओर कितना सभ दहि गेलै एहि वजहसँ कि हइ कि सरकार कोइ उपाय लगौते आओर सरकारके हम सभ आशा करै छी कि सरकार हमरा सभके कोइ सहारा करै कुछ सहारा कर देतै तऽ हमरा सभके ठीक रहतै तऽ से बात छै समझ गेलियै